हैलो बोले सर गाड़ी तो इंजन सीज हो गया कितना ख़र्च लगेगा और उसके बाद वह गलास भी टूट गया है और उसका और टाय टायर दोनों भी ख़त्म हैं तो कैसे क्या ख़र्च पूरा हम बताइए क्या ख़र्च लगेगा जी जी सर

हाँ टोल टैक्स जो है ना हाँ हाँ बोलिए

कुछ डिस्काउंट भी होगा सर

बम्फर भी मिल जाएगा सर्विस कितनी अच्छी सर्विस अच्छी दे रहे हैं अभी और वह ठीक है अब देखिए हम पता लगाते हैं अभी करना ढाबे से क्या वह बताते है और गाड़ी जी जी मेरा क्या है कि गाड़ी पूरी ख़राब हो गई है सर काम भी करने जाना है मुंबई जाना था बहुत दूर दूर जाते थे गाड़ी यह सीज हो गई तो क्या करें सर जी जी ज़रूर हाँ वह बात तो है इसी लिए सर्विस थोड़ा फास्ट दीजिए मैं हमको काम भी है कल जाना है दूसरी जगह गाड़ी ठीक हो जाएगी तब ही जाएँगे जी ज़रूर आएँगे आप जब बोल रहे हैं तो हम ज़रूर आएँगे आते हैं शाम में ठीक ओके थैंक यू सर कोई बात नहीं है अभी तो क्या वही गाड़ी यह मेरी ख़राब हो गई तो अब क्या सुविधा क्या क्या सुविधा दे रहे हैं